میں زیادہ بائکوں کا شوق یوں تو نہیں رکھتا لیکن ہاں کبھی کبھار مجھے بائکیں چلانا پسند ہے مجھے اپاچی چلانا بہت پسند ہے کیونکہ اس میں جو ہے ایک اسٹائل نظر آتا ہے میں اس اسٹائل کا کافی شوقین ہوں اور اسے پسند کرتا ہوں اور یہ کہ اپاچی بائک ہوتی بھی اچھی ہے اور کافی رفتار سے دوڑتی ہے اس کے علاوہ اس کا کنٹرول مجھے ذرا بھاتا ہے اس کے علاوہ میں جن بائکوں کے بارے میں جانتا ہوں وہ ہونڈا کی ہیرو کی پیشن ہے اس کے علاوہ اپاچی میں نے بتائی ٹی وی ایس کی اور اسپلنڈر ہے اور کچھ گاڑیاں اور ہیں جیسے آر ون فائیو بھی مجھے کافی پسند ہے یہ جو بائکیں مجھے پسند ہیں وہ زیادہ تر اکثر جوانوں کو پسند ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ کہ ڈریم بائک ہاں ڈریم بائک مجھے اب تک کوئی ایسی بائک مطلب کوئی خاص ایسی بائک نہیں ہے کہ جسے میں ڈریم بائک کہہ سکوں ہاں یہ کہ مجھے جیسا کہ میں نے بتایا اپاچی مجھے بہت پسند ہے اور وہ میرے پاس الحمد للہ ہے بھی اور بائک کے سفر کے لیے یہی کہ میں اپاچی ہی استعمال کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس ہے اور مجھے کافی لطف بھی آتا ہے اس سے سفر کرنے میں اور میں اس بائک کو بہت پسند کرتا ہوں